गलै आस्तै अस इक अर्क बनान्ने होन्ने जेह्दै कन्नै असेंगी गलै गी कुदै दर्द दुर्द होआ दी होंदी ते अस आंपू कोई डाक्टरें डूक्टरें कोल नेईं जन्ने हून्ने अस देसी इलाज करनेआं अपने गै अर्क पान्नेआं सोए पानै ते जमैन पान्ने होर धनिया बी पांदे न धनिया तुलसी दे पत्ते पान्ने पंज्ज सत्त चीजां पाइयै इस्सी गड़कांदे रौह्न्ने गड़काई गड़काई तैलूं थोह्ड़ा हारा रेही जंदा गलासी इक बिंद हारा फ्ही उस्सी अस प्हीन्ने न्होआड़े कन्नै गलै गी असेंगी फर्क पौंदा ऐ